जे में हून तुं'दे कन्नै इक फुट मसाज क्रीम ऐ ओह्दा एक्सपीरियंस शेयर करना चांह्दी आं जेह्ड़ा ओह्दा एक्सपीरियंस ऐ ओह् मिगी बड़ा ई शैल लग्गेआ जे उस क्रीम दा ओस्स क्रीम दे कन्नै केह् हा कि मिगी उसी रातीं पैर धोइयै लाना अपने पैरें च ते में मित्ती च कम्म करदी ही में सामने सब्जी लाई दी ही ते ओह्दे कन्नै केह् होएआ मेरे पैर दे बिच क्रैक पेदे हे ते कन्नै बड़े फट्टे दे हे ते कन्नै बड़े काले होए दे हे ते में इक क्रीम नोआई आनलाइन ते ओह्दा मी केह् कीता उसी रोज रातीं इस्तेमाल करना शुरू कीता ते ओह्दे कन्नै केह् होएआ में रोज रातीं क्रीम लानी ही पैरें च ते में इक हफ्ते बाद दिक्खेआ कि मेरे पैर च जेह्ड़े क्रैक पेदे हे ओह् इकदम गायब होई गेदे और मेरी जेह्ड़ी स्किन ऐ ओह् बी बड़ी गोरी होई दी ही ते मिगी बड़ा ई शैल एक्सपीरियंस लग्गेआ ते में और ते में तुसेंगी दस्सना चाह्न्नी आं जेह्ड़ा ओह्दा प्राइस ऐ ओह् बी बड़ा एफोर्डेबल हा में उसी इक गरीब बंदा बी लेई सकदा हा ते में के करगी ओह्दी मश्हूरी करगी अपने महल्ले च अपने रिश्तेदारें च कि तुसें ओह् क्रीम खरीदनी चाहिदी कि ओह् क्रीम बड़ी एफोर्डेबल ऐ ते कन्नै इस्तेमाल करने लायक ऐ